हेलो चायसुट्टा बार हम अहाँके रेस्टूरेन्टसँ खाना ऑडर करने रहिए तऽ खाना अच्छा नहि अएलै तेँ हम ओकरा रिटर्न करैलए चाहै छिए आओर आगेसँ धिआन रखतै कि खाना अच्छा भेजबेतै यहाँके खाना बहुत गन्दा अएलै हँ